डांसिंग करियर त आहे ई ॾाढो मुश्किल और हिन में ॾाढी प्रेक्टिस लॻातारि करिणी पवंदी ई आहे ऐं तव्हां हिकु ॿ ॾींहं बि छॾे रखो या विच में छॾे रखो त वरी कैच करिणे में ॾाढी दिक़त थींदी आहे त मूंखे ॾाढी मुश्किलनि जो पार करिणी पई आहे पंहिंजे डांसिंग करियर में इहे त की पढ़ाई जे चक्कर में असां ॾाढा बिज़ी रहंदा आहियूं हू हेल्थ जो ध्यान ॾींदो रहंदो आहे त टाइम ॾाढो घटि मिलंदो आहे प्रेक्टिस करण जो त उहो त ॾाढी मुश्किल बि थींदी आहे की रोज़ प्रेक्टिस करे पायूं डांसिंग में त डांसिंग अॻिते वधंदे वधंदे ॾाढी मुश्किल बि थींदी रहंदी आहे त तव्हां खे कॉपी करण में सिखण में ॾाढो टाइम बि लॻंदो आहे जॾहिं की तव्हांजे पास ओतिरो टाइम न बि हूंदो आहे वरी वधीक कॉलेज जी पढ़ाई लाइ और वधीक पढ़ाई थी वेंदी आहे त डांस खे मां ॾाढो घटि टाइम ॾई पाईंदी आहियां लेकिन तॾहिं बि त घटि में घटि टाइम ॾेई करे बि लॻातारि प्रेक्टिस कोशिशि करे करे मां डांस सिखो आहे कॾहिं कॾहिं स्टेप्स ॾाढा टफ हूंदा विया कॾहिं हिकदमि स्टेज ते गानो वॼी करे पाण डांस करिणो हूंदो जॾहिं की तव्हांखे न ईंदो आहे त उहो सभु ॾाढी मुश्किलु ईंदी हुई की छा कयो वञे हुन टाइम ते लेकिन प्रेक्टिस कढी करे सिखंदी वियमि पंहिंजे टीचरनि सां डांस त मां हुन में पार करे करे पायमि कॾहिं कॾहिं स्टेप्स टफ हूंदा हुआ त कॾहिं कॾहिं सम्झ में न ईंदो हुओ की अॻिते कीअं वञिणो आहे कॾहिं कमज़ोरी जे चक्कर में न करे पायो था तव्हां त उहो कॾहिं ब्रेक वठी करे कुझु ॾींहं लॻातारि ज़ादा देरि प्रेक्टिस करे करे अॻिते वधंदा वियासीं असां